हमरा जीवनमे सभसँ महत्वपूर्ण सबक लोकक असहयोग भेटल अछि सभसँ पैघ बात ई जे जखन जखन कोनो सामाजिक कार्य वा धार्मिक कार्य साहित्यिक कार्यकेँ करय चाहैत छी तऽ लोक जाहि रूपे हतोत्साहित करैत छथि असहयोग करैत छथि ओहिसँ हम बहुत दुखी आओर व्यथित रहैत छी हमरा बुझने एकर प्रभाव हमरा लेखनपर हमरा साहित्यपर सेहो पड़ैत अछि जखन कि हम अपन लेखनसँ वा अपन कर्मसँ समाजक जे उत्थानके लेल किछु करय चाहैत छी तऽ लोक अपन आन सभ बिसरि जाइत अछि किनको हमरा सङ्कटसँ हमरा व्यथासँ मतलब नहि रहैत अछि ई हमरा लेल जीवनक सभसँ महत्वपूर्ण अनुभव रहल अछि